हा भाउ मां पोएं हफ़्ते हिकु जैकेट वरिती उतां एम बी मॉल ता गुड़गांव मां ऐं उनजो रंग हुयो कारो ऐं ॻाढ़ो ॾाढो बढ़िया जैकेट हुयो अध बाहुनि जो हुयो थोरो प्राइज वधीक हुयो पर काई अहिड़ी ॻाल्हि कोन्ह हुई छाकाणि त जेका हुनजी क्वालिटी हुई उनजी फिटिंग ॾाढी बढ़िया हुई मां जॾहिं बि पाईंदो आहियां मूंखे जेको बि माण्हू ॾिसंदो आहे सभु उनजी तारीफ कंदा आहिनि ऐं ॾाढो चवंदा आहिनि सुठो थो लॻे उनजो कलर बि उनजो रंग बि उनजी फिटिंग बि उहो कंपनी हुई युनाइटेड कलर ऑफ बेनटंस ऐं ॾाढी सुठी शइ हुई मां हाणे इहेहो ई सोचो आहे की हा डिसाइड करे की जॾहिं बि मूंखे कपिड़ा वठिणा हूंदा जैकेट्स स्पेशली वठिणी हूंदी त मां युनाइटेड कलर ऑफ बेनेटंस ई वठंदुमि छाकाणि त ॾाढी बढ़िया क्वालिटी बढ़िया फिटिंग ऐं जेका आहे उनजो रंग वग़ैराह बि ॾाढो सुठो हुयो मुंहिंजे ख़्याल में नैक्सट टाइम मां हिन ई स्टोर ते वेंदुमि ॾाढो बढ़िय कंपनी हुई ॾाढी बढ़िया क्वालिटी हुई